न मां एतिरियूं त किताबूं कोन पढ़ंदी हुअसि पर मूंखे अहिड़ी चैलेंज वारियूं जेकियूं हूंदी उहे कोन पढ़ण में ईंदो हुओ जेके अखाणियूं हूंदी हुयूं न मूंखे अखाणियूं परण वधीक शौक़ु हूंदो हुओ जेके अखाणियूं हूंदी हुयूं जंहिंमे अधूरी रहिजी वञनि अहिड़ी पढ़ण में मूंखे वधीक रुचि हूंदी हुई पर जेको चैलेंज वारियूं अखाणियूं हूंदी हुयूं या कहाणियूं या पुस्तकूं अहिड़ी पुस्तकू मां कोन पढ़े रही आहियां ऐं या जे जीअं त हुननि मूंखे चैलेंज ॾिनो हुओ अहिड़ी पुस्तकूं पढ़णु मूंखे कोन सुठो लॻंदो हुओ ऐं इन जेकियूं मां जेकियूं नॉवेलूं पढ़ंदी हुअसि किताबू पढ़ंदी हुअसि हुन जी चर्चाऊं मां पंहिंजे घर वारनि सां कंदी आहियां जेका मुंहिंजा परिवार वारा आहिनि जेका मुंहिंजी साहेड़ियूं आहिनि हुननि सां मां इहो ॻाल्हाईंदी आहियां त भई मां अॼु अहिड़ी नॉवेल पढ़ी हुन जी इहा अखाणी हुई ऐं मां अॼु हीअ कहाणी पढ़ी मुंहिंजी अहिड़ी अखाणी हुई पर जेकी चैलेंज वारी आहे उहो मां कोन पढ़ंदी आहियां उन जी चर्चा बि न कंदी आहियां हिन तरीक़े सां जेकियूं आहिनि मां जेके नॉवेल मूंखे वणंदियूं आहिनि उहे पढ़ंदी आहियां बाक़ी चैलेंज वारी जेकी हूंदी आहे उहो मां अॼ ताईं घटि पढ़ी आहे ऐं हुन जी चर्चा बि मां हेतिरी कान कई आहे